میری لائف کا فرسٹ اکسپیرینس ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہُوا تھا میں ہم نے دس سال پہلے ایک ریفریجریٹر خریدا تھا فریج گودریج کا جو کہ بہت اچھا رہا ابھی تک اُس کو دس سال ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک بالکل صحیح چلتا ہے جیسا کہ ہمیں کھیر ویر کچھ بھی ٹھنڈی کرنی ہو ایزیلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے جلدی سند اور ہر تین دو تین گھنٹے میں وہ برف بھی جما دیتی ہے اور کوئی کھانا بی اُس کے اندر خراب نہیں ہوتا بہت اچھا ہے وہ اور اُس کو کسی مکینک کی ضرورت نہیں پڑی آج تک اور ایسے چمکتا رہتا اِسکو دھو دھو صاف کر کے یوں ہی چمکتی رہتی ہے وہ اور وہ کچھ بھی آج تک کوئی بھی نقص نہیں آیا اُس کے اندر کی گیس ختم ہو گئی ہو یا کچھ بھی خراب ہُوا ہو اُس کا ہمیں آج تک مکینک کی ضرورت ہی نہیں پڑی اُس کے لیے بہت اچھا اور کھانا وانا میٹ وغیرہ کچھ بھی رکھ دو پانی کی بوٹل کچھ بھی ایزیلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے پانی کی بوتل یوں ہی مل جاتی ہے ہمیں ٹھنڈی ہو کر اور میٹ وغیرہ بھی ہم اُس کے اندر فریزنگ کر کے رکھ سکتے سبزیاں کبھی خراب نہیں بہت اچھی فریج چلتی ہماری دس سال ہو گئے معنی رکھتے دس سال اک ایک پروڈکٹ یوز کرنا اور اُس کو وہ کرنا آج تک کوئی بھی پریشانی نہیں آئی اُس کے اندر کوئی فولٹ نہیں آیا اُس کے اندر کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے جیسے فولٹ ہو گیا کچھ خراب ہو گیا یا گیس ختم ہو گئی آج تک بالکل ایسی چلتی آ رہی ہے اُس کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے دس سال سے گودریج کا تھا وہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے اُس کے اندر آئس کریم بھی جما لو اتنی اچھی جم جاتی ہے آئس کریم بھی اور کھیر بھی دو کوئی بھی ڈیزٹ ٹھنڈا کرو ایزیلی ٹھنڈا ہو جاتا کوئی جیسے گیسٹ آئے ہمارے گھر پر اور ہم نے فٹا فٹ اُس کے بنا کر رکھ دیا اور یوں ہی ہو گئی اور کچھ بھی سامان ہم منگا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں کہ کوئی گیسٹ آئے ایک دم نکال کر اُس کو دے دو پیسٹریز وغیرہ کچھ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اُس کے اندر تو بہت اچھا رزلٹ ہے آج تک تماری ریفریجریٹر کا اور آج تک کوئی دقت ہی نہیں آئی اُس کے اندر بہت اچھی چلتی ہے